جی جی جی جی سلام علیکم جی وہ وہ کرتے پاجامے کے کپڑے چاہیے تھا مجھے آپ لون دے دیجئے لون ہے آپ کے پاس لون کوئی اچھی سی ایک برلا کمپنی کی آتی ہے برلا کمپنی کی جی ایک اس میں ارون اور برلا کمپنی کی دونوں لون دکھا دیجیے مجھے

سر اس میں جو ہے یہ برلا کی میں نے دوسری دوکان پہ بھی دیکھی تھی اس پہ بہت اچھی کوالٹی چاہیے اس میں کچھ اور کوالٹی بھی ہے برلا میں جی دوسری دکھا دو مجھے تھوڑی اچھی اس میں اچھا اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ وا جی یہ والی آپ جی اپنے لیے چاہیے کتنے میں ہو جائے گا میرا کرتا پاجامہ اس میں اچھا اچھا تو یہ آپ سوا پانچ میٹر اس میں سے کاٹ دیجیے جی جی ریٹ تو صحیح ہے نا ریٹ کیا ہے آپ کے فکس ریٹ ہے ٹھیک ٹھیک جی جی جی کاٹ دو اس میں سے کاٹ دو ایک کیمرک کے نام سے آتا ہے کپڑا کیمرک کے نام سے تو وہ دے دو

جی یہ جی جی جی جی یہ اچھا اچھا ہاں اچھا ہے اس طرح سے ہی چاہ رہا تھا میں ہاں اس طرح کا ہی چاہ رہا تھا بہت اچھا ہے تو آپ یہ ارادہ تو کر کے آتا ہے جی دو جوڑوں کا جی تو آپ ایک کام کرو اس میں اس میں جو ہے نا ایک تو یہ کیمرک کیمرک میں سے دے دو اور ایک یہ لونگ دے دو برلا والی جون سے میں نے پسند کیا ابھی اور ایک مجھے آپ دوسرا دے کوئی اچھا سا کپڑا کلب والا آنا جا کہیں کہیں بھی ہاں ہاں کہیں پارٹی میں جانا پڑ جائے تو اس طرح کا دکھا دو جس میں کلب دے کے چلا جاؤں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک سر اسے پیک کراؤ آپ